कृषि क्षेत्र में विकास के यह है कि मशीन जो है नए नए आ गए हैं जैसे सिंचाई में ले ले तो वह बहुत ही उन्नति कर रही है अपना जो है नई नई मशीन आ गई है और सिंचाई की जो है अच्छी प्रगति यहाँ हो रही है अच्छे मशीन आ गए हैं खाद्य जो जैविक हो गए हैं मशीन ट्रेनिंग के लिए गेहूँ काटने के लिए बढ़िया बढ़िया बड़ी बड़ी मशीनी आ गई है और सिंचाई के लिए तो अच्छा है होता है कि जैसे की प्रगति कर रहे हैं और अच्छा है और आगे बढ़ रहे हैं और अच्छी उन्नति हो रही है और सिंचाई के बारे में तो भाई क्या ही बताएँ अच्छी है मशीन अच्छी अच्छी मशीन आ गई हैं और जैविक खाद्य और गेहूँ काटने के लिए अच्छे से अच्छी अच्छी मशीन आ गई हैं बढ़िया है जो प्रगति कर रही है अच्छा है अपना ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और सिंचाई में अच्छी उन्नति कर रही है अपना उत्तर प्रदेश अच्छे से आगे बढ़ना है सब जो की ठीक है अपना किसान के लिए अपना सबसे अच्छा है ना सिंचाई लाभ सिंचाई लाभ में बढ़िया रहता है यह सब ज़रूरतमंद भी ज़्यादा है अपना किसान की सिंचाई हमारा कैसा हो बढ़िया है आगे कैसे बड़े हम लोग सिंचाई के बारे में बढ़िया है और सिंचाई अच्छी भी है सिंचाई अच्छी अच्छी मशीन आ गई है सब बढ़िया चल रहा है और सिंचाई भी बढ़िया हो रही है मशीन द्वारा और बड़ी बड़ी मशीन आ गई है अच्छे से मशीन है सब अच्छे से चल रहे हैं सब जीवन